जोंनि थाउन नोगोराव गथ'फोरखौ मावहोनाय जेंनाफोरनि सोमोन्दै बेखेवनानै खोन्थानो आं नाजागोन गथ'फोरखौ मावहोनायनि गुबै जाहोना मोनसे नङा मोन्नै नङा गोबांआनो दङ गिबियावनो बिसोरखौ रांखान्थियारिजों जुजिनानै थानाय माखासे नखरनि मानसिफोरा एगारो फिसाफोरखौ जायनि जहाहोनाव बिसोरो उन्दै समनिफ्रायनो खामानिखौ मावनांगौ जायो आरो गुबुन फारसेथिंजाय नायोब्ला गथ'फोरा

खामानि मावोब्ला बेसोरनिफ्राय खामानिखौ मोजां मोन्नानै बेसोरनो रांखौ इसेल' होब्लाबो जायो बेनि थाखायनो दिनै गथ'फोरखौ गोबां थावन नोगोराव खामानि मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेल' नङा दिनै थावनाव फैनानै गोबां मानसिफोरा गाव गावनि फिसाफोरखौ आलाय सिलाय खालामफैयो जायनि जाहोनाव जोङो बे गथ'फोरखौनो गोबां जायगायाव खामानि मावनायखौ नुनो मोनो आरो थाखा फैसा खम जानायनि थाखायबो गथ'फोरखौ बिमा बिफाफ्रा गावसोरजों लाफानानै खामानिबो मावहोयो बेखौ होब्थानो हानाया जोंहा जोंनि समाजनि दायित्य बेखौ जों होब्थानो हायो जों गोबां प्लान्स एन्द पलिसिसफोर बाहायनानै जोंंङो जागरन प्रग्रामफोर लानानै गामि गामि एबा थावन थावन सहर सहर जागरन प्रग्रामफोर लानानै जोङो बे बुस्तुखौ होब्थानो हायो आरो जे गथ'फोरनो सोलोंथाइया भारत हादराव कम्पालसरि एबा थार जानानै फैथारबाय जोङो बेफोरखौ एवार्नेस खालामनो हायो थावन नोगोराव ओमफ्राय गथ'फोरा दिनै फरायसालियाव हाबफैयैनायनिबो जोङो माखासे सुबिदाफोर होनांगोन आरो बिसोरखौ जोंनि फरायसालियाव फरायहोबाय थानायनि मोनसे जोङो सुबिदा एबा प्लेन्स एन्द पलिसिस खालामनांगोन